पेंटिंग जे ज़़रिये पेंटर हिक कागड़ ते पहेंजा सभ भाव उकेड़े तो सघे हिक हीअ अहिड़ी कला आहे जंहिंमें भाव उभिरी करे ईंदा आहिनि खिलण रोअण नचण ट्रपण खफ़े थियण सभई भाव नज़र अची वेंदा आहिनि मूंखे हीअ कला इन जे करे बि ॾाढी वणंदी आहे त बिना कुझु चए पेंटर जा सभई भाव नज़र अची वेंदा आहिनि पेंटर कुझु चए यां न चए परि हुनजी पेंटिंग सभु कुझु चई छॾींदी आहे